हॅं हॅं बाजू हॅं हॅं बाजियौ अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा हॅं हॅं दऽ सकै छी हम अपने भेलहुँ दू टा एकटा लड़का एकटा लड़की लड़की पैघ छथि तीस बरसक हॅं लड़कीक विवाह भऽ गेल छनि ओ तीस बरसक छथि लड़का अट्ठाईस बरसक छथि हुनकर विवाह नहि भेल छनि

हॅं पत्नी छथिन नहि हाउस वाइफ छथि हमहूँ समाजसेवा मे छी ग्रेजुएट मैट्रिक किछु अपने कऽ रोजगार क्षेत्र मे कऽ लै छियै सप्लाई वगेरह करै छियै आ ओही सॅं किछु आमदानी होइ छै ओहिसॅं गुजारा होइ छै हॅं हॅं खेतियो बारी छै सभ किछु उपजैया हाँ बटाई पर छै खेती ओहिमे हमहूँ सहयोग करै छियै पाइक सहयोग केलहुँ खाद पानी वगेरह वगेरह सॅं ओही सॅं अपने सॅं चलै छै सब किछु फसल भऽ जाइ छै आम के बगीचा छै तऽ ओहो सब सऽ भऽ जाइ छै आमदनी ओसभ फसल नीके रहै छै तऽ एही सबसॅं चलैया मालोजाल छै एकटा गाय अइ हॅं एकटा गाय अइ जे सात आठ किलो दूध दैया तऽ अपनो मेहनति करै छी और एकटा सहयोगी रखने छियै ओकरे सॅं अपनेके चलै छै अयॅं मैट्रिक छथि ओ इंजीनीयर छथि बी टेक केने छथि अम्बालिका हॅं हॅं ओ ग्रेजुएट छथि लॉ कयने छथि ओ ग्रेजुएट कए कऽ लॉ कयने छथि और ओ अपन तैयारी कऽ रहल छथि हम मैथिल ब्राह्मण भेलहुँ हमर नाम मिथिलेश कुमार झा भेल मैथिल ब्राह्मण भेलहुँ अपनेके हमर अगल बगल तऽ ब्राह्मणे रहै छथिन और किछु दूरी पर पासवान वगेरह छथि और अपनेके किछु मंडल वगेरह छथि हमर कनिये दूर पर पड़ोस मे हॅं हॅं हॅं बिलकुल बिलकुल ठीक छै ठीक छै धन्यवाद